आ हा हॅलो त्रिशा कशें आहा तूं हांव घट हांव घट आनी कशें चल्लां आतां लोकउत्सव मुगो पणजे खबर हा होय तुवें किदें घातलां बीन स्टॉल बीन थंय चिंतलां किदें आं कपड्यांचें पूण किदें एग्जॅक्टली कपड्यांचें आ काश्टी बीन तसले बरें बरें मागीर तुवें किदें आजून चालू केला तर तयारी करपाची हांवेन गो हांवेन गुजराती चितलां गो तें कितें बरीं पगडी बीन फ्रॉक बीन आसता पय तें चिंतलां हांवेन आतां घागरा चोली बीन हय ज्वेलरी दवरतले गो म्हणजे ते तेंचे किदें तेजेर तेंची ती घागरा चोली बीन आसता पय तेजेर तेजेर कशें तें ज्वेलरीज वयतली तें बीन चितलां हांवेन आनी मटक्योय बी चितला गो हावेन दवरपाचें तूं तूंवे आनी किदें कितलां आ कळें कळें कळें ओके ओके आनी हांवेन हें चिंतलां गो गोवन कल्चरल इंस्ट्र्युमेंट्स बी जशें की क्लोथींग सगळें किदें आहा आनी किदें चितलां तुयेंन

किदें घालतलें म्हणजे साडी चितता गो घालपाची होय म्हणजे ते मातशे बरे पडटले न्हू हय हांव सारी न्हेसता आनी आयक गो तुमी फोक डांसान पार्टिसिपेट केला आ हांव गोफान आसा म्हणून

कपडे बीन शिवले आ आनी आ हय शिगमो पावला लागी तूं वयतलें खंयचे ग्रुपान बीन बरें आ वास्को चलता आ राव आं

हॅलो आनी तुका आनी कोण हॅल्पाक बीन येतलो थंय लोकोउत्सवाक

म्हणजे तूं एकटेत मेनेज करतलें तर तशें कपड्यांच्या बद्दल कपड्यांचें हेका जाय मुगो तुका ते तेका मात्शी ज्ञान आसपाक जाय न्हू आय मीन तसो म्हाजो आसा गो फ्रेंड ते अशे कपडे बिपडे शिवता आनी ते मात्शे गो अशे टेलरींग बीन तेका सांगता हांव पयता तें कितें म्हणटा तें आनी म्हाज्या वांगडा आनीक येवपाचें आसा कोण तरी दुसरें तेय अशें कपडे बिपडे शिवता गो आ बरें बरें सांगता चल बरें तर